आमच्या इंडियान सगळ्याकून फामलदाद काणी म्हणटा ती ताजमहालाची ती एक अशें सातव्या अजुब्यासून एक आसली सात जाणां तीन ते चार बायल्यो आसल्यो आनी तेजी सगल्याकून मोगाळ म्हणटा तेची ती मुमताज बायल ती आपल्या भुरग्याक जल्म दिता तेन्ना तिचें मरण जालें तिचे मरणा लेगीत शाहजान इतको दुखेस्त जालो की तेणे तेज्या बायलेच्या मोगा खातीर तेणें आपलो मोग दाखोवपाक एक व्हायट मार्बलाचें सुंदर आग्रांत एक ताज मोहल बांदलें तिणें हजारांनी गाव गवण्याक आपयलें तेका अक्षरशा वीस वर्सां लागली तें बांदूंक तेणें वेगवेगळे कलाकार जे कावींग करताले तेंकां आपयले वेगवेगळे देशांसून हातीचे ते वेळाचेर हतीचे लोक आजूनी अजाप जाता की तेणे ते बांदलें कशें कित्याक ते काळार इतके बरे आर्किटेक्ट नासले जे ते बांदूंक शकताले तेणे खंयच्यान लोकांक हाडले एकठांय केले आनी तें ताज मेहेल बांदलें ही आतां ते सद्याक